जेब्ला जों हिन्जाव गोदान नायनो थाङो अब्ला बे हिन्जाव गोदाननि नखरावहाय हिन्जाव गोदाननोहाय गान्नो थाखायहाय सि दख'नाफोर लांनानै हैयो आरो आरो बिजों लोगोसे आसान माला सेन्देल बेबायदिनोबो बेबायदिबो लानानै थाङो आरो मानो होनबा गोदोनि दिनफोरनि माखासे नेमफोरखौ लानांगौ नालाय जेरै हिन्जाव गोदानफोर नायहैयो अब्ला मिलायलायोब्ला हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि नखरनि मोन्नैबो गोरोबोब्ला अब्ला दख'ना सोलायलायनाय बिबायदिनो नेम खान्थिबो दं नालाय बेबायदिनो लानानैहाय थांफायो आरो जेब्ला मोन्नैबो नखरावहाय गोरोबो अब्ला हिन्जाव गोदानखौहाय हौवागोदाननि नखरावहाय लानानै फैयो आरो बे लानानै फैनाय समावबो न'आवहाय हौवा गोदाननि न'आवहाय जेनोबा हिन्जावा थाफैब्ला अब्ला जाथिफ्राबो गोबांथार हिन्जाव गोदाननो हाय हिन्जाव गोदाननि मुङैहाय अन्नानैहाय दख'नाफोर हैयो आरो आरो बेजों लोगोसे जेब्ला बिसोरनि हाबा जायो अब्ला बे हाबायावबो गोबांथार मानसिफ्रा बिसोरनो अन्नायजोंहाय बान्था हैयो जेरैहाय दख'ना साद्रि बेफोर बादि गोबांथार रोखोमनि थाखा फैसाफोरबो दान होयो आरो अ आरो बेजों लोगोसे हौवा गोदाननोबो गान्नो थाखैहाय गस्लाफोर गामसा बेबायदिनो अन्नायजोंहाय हैफायो आरो बेबायदिनो जेब्ला हिन्जाव गोदानखौहाय लाबोयो अब्ला जेब्ला हिन्जाव गोदाननि नखरा माहाजोनबा अब्ला बेबायदिनो धोन सम्पथि हरनो हाथावब्ला अब्ला हिन्जाव गोदाननोहाय हिन्जाव गोदाननि नखरनि बिमा बिफाया बेबायदिनो हरफायो आरो जेरैहाय हाफोर हिन्जाव फिसाजोनि मुङावहाय हाफोरखौबो लिरनानै होयो नङाब्ला गोबांथार रोखोमनि जिनिसफोर दाम गोसा गोसानि बायनानै हरो बिबायदिनो गोबांथार रोखोमनि मानो माहाजोनफ्रा हरफायो आरो जेब्ला माहा माहाजोन नङा गोरिब नखरनि फिसाजो अब्ला बिसोरो हरनो हाया आरो जा दङ बेखौनो हरो आरो बिसोरो जेरैहाय माने हाफोरखौहाय होनो हायाब्लाबो बिबायदिनो जिनिसफोर मोजां मोजां बायनानै हरो आरो